हेलो जी मैम बोलिए आपको कहाँ जाना है अच्छा जी मैम आप अकेले हो या अकेले हो या फैमिली के साथ जा रहे हो अच्छा एक ही जन जाएँगे इतने जल्दी तो नहीं हो पाएगा वहाँ पर पहुँचना यहाँ से कितने बजे निकलना है आपको जी मैम जी मैम जी जी मैम मैं आपको बताता हूँ क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी बस रहती है वहाँ पर तो आपको मुलताई से भोपाल जाने के लिए ढाई सौ रुपये की टिकट काटने होगा

मैम थोड़ा तो टाइम आगे पीछे हो सकता है अब एकदम करेक्ट टाइम पर तो नहीं पहुँच सकते जी मैम हाँ मैम चिंता मत कीजिए जी मैम हाँ हाँ जी मैम हाँ ठीक है थैंक्यू मैम